जीअं चओ छा खपेव तव्हांखे हिन टाइम ते त सभु सुठा आहिनि फल अम्ब वग़ैराह ॾाढो बढ़िया थो अचे मस्तु खाइण में बि मजो अचे हा ॾाढा बढ़िया आहिनि अम्ब बादाम अम्ब आहिनि और अलॻि अलॻि प्रकारनि जा अम्ब आहिनि ॾहें किलो हा वीह ॾहें वीह किलो आहे न अधि किलो ॾहें रूपिया वीह जा किलो हा न ॾाढा घटि त मुंहिंजे हितां जा ॾाढा बढ़िया अम्ब अथव गारंटी अथव एॾो बढ़िया अम्ब मस्तु टेस्ट ॾाढा बढ़िया अम्ब अथव तव्हां किथे ना खाधा हूंदव हीअ अम्ब हा हा अच्छा ॿ किलो खपेव कयांव पैक हा ठीकु आहे हा हा मुंहिंजे वटि रेट वेट सभु सुठा अथव अम्ब बि ॾाढा बढ़िया अथव मस्तु इनमें इन मौसम में खाईंदो ॾाढो बढ़िया मस्त मज़ो अची वेंदव

केला अथव केला अथव केला अथव हिंदाणा अथव सभु कुझु अथव जेको तव्हां चयो असां सभु प्रकारनि जा रखंदा आहिनि फल हा हा असां वटि ॾाढा बढ़िया बढ़िया केला पिया अथव गर्मी आहे त छा आहे असां रखंदा आहियूं एसीअ में बढ़िया मस्तु पिया आहिनि हा उहो टीहें किलो हा डरजननि में हा हा त खपेव त छा कयांव त हा हा बिल्कुलु तव्हां अगरि अगरि किन्ना निकिरेव त वापिसि करे वञिजो मुंहिंजे हितां गैरंटी अथव सुठा निकिरींदा वणी वेंदव हिक बार में ई हा हा मां पैक कयांव थो हा त हा ॿ किलो पोइ घणा ॿ किलो अम्ब अच्छा सौ रूपिया थियव न न सौ त सही आहे न बाक़ी तव्हांखे तव्हांखे घटि तव्हांखे घटि ई करे ई था ॿुधायूं हेॾा घटि सुठा हिसाब सां एॾा बढ़िया फल अथव हा त त असां एॾो बढ़िया क्वालिटी बि था रखूं था न एॾियूं बढ़िया क्वालिटी था रखूं त हुनजे हिसाब सां त ॾेढ सौ थिया आहिनि त माण्हू ख थोरा ख़राब रखंदा आहिनि ना असां न रखंदा आहिनि न जेको गरियल हूंदो आहे असां फिटी कंदा आहियूं तुरंत असां न रखंदा आहियूं माण्हू रखे रखंदा आहिनि न गरियल बि थोरो असां घटि यानि उहो लॻंदा आहियूं हुनखे बढ़िया सुठे सां रखंदा आहियूं माल सुठो रखंदा आहियूं हा ताज़ा रखंदा आहियूं असां न हेॾो घटि हेॾो घटि आहे कीअं कयूं असां हलो ठीकु आहे हलो ठीकु आहे पंद्रहं रूपिया रखो हलो अच्छा ईंदा ईंदा कयो ना अची ईंदा कयो ना दुकानु ते वठंदा रहंदा कयो असांखां न हा हा हा हा हा हा सही आहे हा हा त असां तव्हां पैक कयो मां अची न खणी वञो बसि हा हा हा हा ॿियो बि आहे हिंदाणा आहिनि सूफ़ पिया अथव जेको तव्हांखे खपेव हा हा ताज़ा ताज़ा माल रखया हा हा न न असां मिलावट न रखंदा आहियूं बिल्कुलु हा हा हा रखो